लड़की सबके सुरक्षा ने जैसे ही छौरा साँझ होइ छै निकलै छै तऽ छौरा सब छेड़ दै छै ने हाट बजार जाइ छै कहीं नहि जाइ छै आओर नहि जाइ दै छै महिला सबके ने इसकुलमे एक रङ्ग अथी देल जाइ छै ने नौकरी पेशामे कुछोमे महिला सबके पीछे रखै छै लड़की सबके इहे इहे कह लड़की सबके आगे पीछे नहि होइ दै छै पाँच छओ साँझ होयत